दिक्खो जनाब गल्ल एह् के में इक चीज मंगाई दी डिलिवरी मंगाई दी रैस्टोरैंट आर्डर ऐ दित्ते दा कैह्दे उप्पर चीज आई जाह्गी मेरे घर अड्रैस्स पूरा ऐ मतलब घर पुज्जी जाह्गी टैम दी पुज्जी जाह्गी एह् एड्रैस दित्ते दा कि फालने टैम फलाने टैम उप्पर पुज्जी जाह्गी मेरे घरै दा एड्रैस्स दित्ते दा होना मैं कि फलाने टैम मिकी पुज्जी जाए इस गल्लां में थुआढ़े ऐप उप्परा मतलब ऑनलाइन शापिंग करै करनां ते एह् गल्ल एह् जल्दी पुज्जी जा मेरे कोल के मीं फलानी चीज दी जरूरत ऐ आर्डर कीता गेआ ऐ अगर नेईं पुज्जी अगर नेईं पुज्जदी तां थुआढ़े कस्टमर घटी जाने कस्टमर घटी जाने ते गल्ल एह् के अगर पूरे टैम उप्पर पुज्जी जाए ठीक गल्ल ऐ कस्टमर आर्डर पूरा दित्ते दा होना अगर पूरा तुसें मतलब पूरा टैम दे भेजी सकदे भेजी ओड़गे जां बंदे चीज टैम दी मिली जाह्गी तां ओह्दे कारण केह् होना के थुआढ़े अग्गै जेह्ड़े कस्टमर न ओह् बधी जाने ते इस गल्लै थुआढ़े अग्गै कम्म ज्यादा चली जाना बिजनेस ज्यादा होई जाना अग्गै मतलब उन्ना गै प्रॉफिट ज्यादा होई जाना कम्म चलदा रौह्ग हर इक बंदा इक दुए गी दिक्खी दिक्खी शुरू करी ओड़ना नेईं तां थुआढ़े कस्टमर जेह्के न घटी जाने ओह्दे कन्नै केह् होना तुसेंगी नकसान बी होई सकदा एह् गल्ल ऐ तां अगर बंदे दी चीज मौके पर पुज्जी जा तां हर बंदा ऑनलाइन करी सकदा ऑनलाइन दे जरियै हर इक कम्म करी सकदा क्योंकि ओह्दे कन्नै बंदे गी टैम दी चीज पुज्जी जानी टैम दे बंदे कोल सब किश होई जाना टैम दे बंदा पैसे देई ओड़दा नेईं ते रिफंड होई जानी अगर टैम दी नेईं पुज्जै तां